ہندوستان ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور اس کی سیاست نہایت متنوع پیچیدہ اور متحرک ہے یہاں مختلف زبانیں ثقافتیں مذاہب اور نظریات کے لوگ آباد ہیں اور یہی تنوع ہندوستان کی سیاست کو ایک منفرد رنگ دیتا ہے پسندیدہ پہلو جمہوریتی نظام ہر شہری کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے جو ایک بڑی طاقت ہے انتخابات باقاعدگی سے ہوتے ہیں اور مختلف جماعتیں عوام کے سامنے اپنے نظریات پیش کرتی ہیں سیاسی بیداری عوام میں سیاسی شعور بڑھ رہا ہے خاص طور پر نوجوان نسل سیاسی معاملات میں دلچسپی لینے لگ لینے لگی ہے میڈیا اور رائے کا اظہار آزادی اظہار کی گنجائش نے عوام کو سوال کرنے کی طاقت دی ہے اگرچہ اس پر دباؤ بھی نظر آتا ہے ناپسندیدہ پہلو ذات پات اور مذہب کی سیاست کئی سیاسی جماعتیں ذات نسل یا مذہب کی بنیاد پر ووٹ بینک بناتی ہیں جو جمہوریت کو کمزور کرتا ہے کرپشن اور اقربا پروری پروری کئی رہنما اپنے مفادات کے لیے سیاست کرتے ہیں عوام کی خدمت ثانوی حیثیت اختیار کر کی کر جاتی ہے حالیہ برسوں میں سماجی تقسیم اور شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے جو جمہوریت اقتدار کے خلاف ہے اگر غیر جانبداری کے اصول کی تھوڑی دیر کے لیے معطل کریں معطل کریں تو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام میرے پسندیدہ سیاسی اور قومی رہنمائی ہیں شامل ہیں اگرچہ وہ روایت سیاست دان نہیں تھے ان کی سادگی دین دیانت داری اور نوجوانوں کے لیے امید بڑا بھرا پیغام متاثر کن ہے اگر مجھے عبد الکلام سے ملاقات کا موقع ملتا تو میں ان سے یہ پوچھتا آپ نے سیاست میں رہ کر بھی خود کو سیاست سے بالا تر کیسے رکھا